जोंनि बर' हारिमुआव जेब्ला हिन्जावफोरनि लेट्रा जानाय जायो अब्ला खर' लोबनायखौ जोङो लेट्रा जाजेननायनिफ्राय जोबजासे सानबानि उनाव खर'खौ लोबनाय जायो मानोना जोंनि समाजाव लेट्रा जानायनि सानबानि उनावसो ओंखाम संनो मोनो फुजा होनो मोनो होनना नेमखान्थि दङ नालाय बेनि अनगायैबो अमाबैसा पुरनिमा बिस्टिबार मंगलबार सुनिबार बारायफोराव खर' लोबनो नाङा होननानै आबै आबौमोनहा बुंनायलाय लोबनाय जाया सावस्रि आरो साखोन सिखोननि थानायनि थाखाय थोजासे साग्रांथि दं मानो होनोब्ला खर'खौ जों सबथायाव खेबनै लोबनांगौ नङाब्ला खर' माननाय खानाय गनाय बायदि जानो हागौ आरो सावस्रिया मुस्रि गोमालांनाय जानो हागौ बेनिखायनो सावस्रिखौ साखोन सिखोनै लाखिनायाव खर' लोबनायखौ थोजासे सांग्रांथि लाखिनांगौ